मां हिकु कॉलेज में टीचर आहियां असां ॿारनि खे पढ़ाईंदड़ आहियूं पर असांखे बि चङनि मुसीबतनि खे ऐं जाम तकलीफ़ुनि खे फेस करिणो पवंदो आहे मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे असांखे वधि में वधि तकलीफ़ तॾहिं थी हुई जॾहिं कोरोनावायरस फ़हिलियल हुओ हुन वक़्तु सभु ॿार पंहिंजे घरनि में हुआ स्कूलनि ऐं कॉलेजनि में ॿारु न पिया अची सघनि उन्हनि जो चङो नुक़सानु पियो थिए असां हुन वक़्ति गूगल मीट ऐं ज़ूम जे सहारे ॿारनि खां ऑनलाइन लैक्चर्स वरिता ऐं ॿारनि जी पढ़ाई जारी रखी इहो हेॾो सवलो कमु न हुओ हिनखे सिखण लाइ असांखे काफ़ी तकलीफ़ थी पर असां उन्हनि सभिनी तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾीनो ऐं बारनि जे लाइ पाण खे अपडेट कयो ऐं बारनि जे लाइ असां ऑनलाइन लैक्चर्स वरिता ऐं बारनि जी पढ़ाई जो नुक़सानु बचायो